हॅलो संजय कितें खबर कितें खबर आं हांव कितें म्हणटालो बेजार एयला रे घरा रावन रावन बोसोन बोसोन हांव म्हणटालो आयज या मरे मेळया आनी या मरे भोंवया खंय कितें म्हणटा खंय या पूण मिरामार रे सांजचे वेळार मिरामार मिरामार पावलां रे हांव आनीक खंय या बिचारूच या बीच म्हणळ्यार बरे केलें तुवेंन पूण एक अशें अशें बिचार या की गर्दी ना अशे कळ्ळें न्हू तुका आनी एक ट्रान्सपॉर्टूय बरो आस आसपाक जाय रस्तो बीन तसो एक सांग बरें हांव पावूना थंय बांबोळे पावलां बांबोळे नाका आसूं काक्रा ना जाल्या आनी खंयचे हेका या काक्रा जाल्या काक्रा या हांव तुका खंय मेळूं चलता म्हाका स्टॅट बेंकी कडेन बरें बरें हांव तुका थिंगा कलॅक्ट करतां आनी तुका कितें हाडूं ना जाल्या थिंगा लागींच घेवुया कितें लागीं मेळटा तें घेवुया ऑके बरें हांव सारको पाचांक तेकतां थंय आं तूं तयार राव ओके येस बरें बाय हय बरें बरें